जेब्ला आं गंसे गारिआव गाखोनो नागेरदोंमोन बे समाव कभिदमोन बे समावनो गारि ड्राइभारा मास्क गानाखै सेनिताइजार बाहायाखै लोगोसे गारिनि जग्रा सीटफोरा मैला मैथाजों बुंफबनायमोन बेखौ नुनानै आङो गारि ड्राइभारखौ सेनिताइजार बाहायनो लोगोसे गारिखौ साफा सुपा लाखिनो थाखा खावलायनाय जादोंमोन नङाब्ला आङो ट्रेन्सपर्ट एजेन्सिनो सिगां अजद होगोन होननानै फोरमायनाय जादोंमोन